जी

ओकरा तऽ बनाबयके पड़तै

ओहिमे जे हइ बल्ब हौते खराब हो गेल ओकर ब्रेक हौते खराब हो गेल आगेके पोर्शन जे हौते ओ खराबी हौते सभके बदलयके पड़तै इंजनके भी कुछ खराबी हौते ज्यादे एक्सीडेंट भेल हौते तऽ ओकरा काम कराबयके पड़तै ओहि अनुसार से ओकर बजट औतै आजकल आजकल जे महँगाइ भी बढ़ि गेल हइ तऽ सभ सामानके भी दामसभ भी बढ़ि गेल हइ ओहिसभके भी अलग हइ अलग अलग रेट हइ तऽ केनाहितो तऽ ज्यादा पैसा लागि जेतै ओहिमे ओकर तऽ देख हँ आउ ओकरा ओकर देखल जेतै हँ हँ हँ हँ तऽ ओहिमे तऽ टाल खर्चा लागि जेतै हँ तऽ ओकरा तऽ भेजयके पड़तै ओहिमे लम्प्सम खर्चा आ जायत जब न चलि रहल अइ तऽ केनाहितो लाख लम्प्सम मानू एक लाख लम्प्सम मानू कि खर्च आइए जेतै ओहिपर महँगाइके युग हइ कार तऽ चल रहल हइ चेला चपाटीके तऽ बुलाबयके पड़तै सभ अभी तऽ कार्य करि रहल हइ तैओ अहाँके लेल हम समय निकालिके हमरा भेजयके पड़तै आ महँगाइके दौर हइ हर हिसाबसँ कार्य करैके पड़ैत छै भेज रहल छी चेल कुछ कार्य भी चलि रहल हइ न होतै तऽ हम अपने चलि अबितै कोनोसभ तऽ खर्चा तऽ महँगाइ तऽ काम कर रहली ओ मालिक खोलने छी तऽ रेट देबयके पड़त रेटमे कोनो प्रकारके अथि न करयके पड़त तऽ ओहो हमहूँ तऽ तनिका इएह तऽ समय हइ कमाइके तनिका ओ हमनी सभके रहलक लऽ के कोनो आ गेलक तऽ ओहिमे तऽ सभ केहुके तऽ काम रोकयके पड़लै तनिका ओहीमे पैसा दऽ देबै हम की करतै हम काम चलैत छै करि दैत छी बना दैत छियै हम ओ तऽ करिए न रहल हइ मानिए न रहल हँ हँऽ ओकर चार्ज दऽ देबयके पड़त पेट्रोल चार्ज देबयके पड़त गाड़ी तऽ न हेतै कोनो तऽ लेतै सभ खर्चा देबयके पड़त अहाँकेँ लाख लाख उखसँ ऊपरे किछु खर्चा लागि जायत ठीक हइ तऽ ठीक हइ तऽ हम भेज रहल छी आ रहल छी हम अपने हम कहि रहल छी भेज दऽ रहल छी जी ठीक हइ ठीक हइ तऽ हम आ रहल छी